بُنائی اور سلائی كرنے والے بہت سارے اہم اشیا اور آلات اور دھاگے اور اون یا پھر مشینیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس ہیں ہمارے گھروں میں یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں چاہے وہ سوئی ہو یا پھر مختلف قسم كے دھاگے ہوں دو ایک مشینیں بھی ہیں كچھ اون كی چیزیں بھی ہیں اس میں بہتر ہونے كے لیے مجھے مزید مشینوں كو خریدنے كی ضروت ہے كیوں كہ میرے پاس جو مشینیں ہیں وہ كافی پرانے ماڈل كی ہیں جب كہ آج كل جدید مشینیں آ گئی ہیں جس سے بنائی یا پھر سلائی میں بڑی آسانی پیدا ہو گئی ہے اور اس كے علاوہ اور بھی بہت سے آلات ایسے ہیں جس كی كمی مجھے محسوس ہوتی ہے تو میرے خیال سے ان اشیا كا ہونا میرے پاس بہت ضروری ہے اس كے علاوہ كچھ ایسے دھاگے بھی ہیں جس جو كہ میرے پاس نہیں ہیں كیوں كہ ہمارے شہر میں وہ دستیاب ہی نہیں ہیں جس كے لیے میں بہت دنوں سے كوشش كر رہا ہوں وہ كافی دور دراز علاقوں میں وہ دھاگے ملتے ہیں تو اس لیے میں كوشش میں لگا ہوا ہوں كہ ان دھاگوں كو اپنے پاس منگواؤں كسی طریقے سے جس كے لیے میں كچھ لوگوں سے بولا بھی ہے میں نے تو امید ہے كہ جس چیز كی كمی ہے میرے پاس وہ ساری چیزیں مجھے آسانی كے ساتھ میسر ہو جائیں گی